हैलो हाँ हाँ काजल बोल अब हमारे गाँव में इतना कितना सुंदर कल्चर रहता है तू तो मुझे भूल ही गई एक बार भोज में मिले हुए थे जब हम लोग अच्छे से वहाँ पे कितना अच्छा अच्छा खाना दे रहा था ना हाँ वो बूढ़े थे ना वो बाबा लोग वो कितने सुंदर धोती कुर्ता पहने हुए थे बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों को उनके देह पर और वहाँ पे खाना भी अच्छा अच्छा दे रहा था न कि जब हम नहीं नहीं नहीं नहीं तू झूट बोल रही है रे वहाँ पे उ मटर पनीर का सब्ज़ी भी मिल हुआ था ना हाँ बहुत अच्छा लग रहा था हमको खाने में हमको सबसे अच्छा तो उस भोज में वही लगा मटर पनीर और इसके बाद फिर क्या हाँ हाँ हाँ उसकी शादी हम लोग अटेंड करने गए थे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े लोग पहने हुए थे हम भी तो पहने हुए थे हम क्या पहने हुए थे बोल रही हो हमको साड़ी से अच्छा तो हमको वो जो दुल्हन सजी हुई थी ना वो हमको बहुत ही अच्छी लगी लगी थी हाँ हाँ वो तो वही है वो उसके लिए तो हमारा देश नामी है हाँ नहीं तो अब हाँ अब तो हम बोलते हैं कि शादी एक बार और एटेंड करने के लिए मिल जाए तो हम भी एक बार साड़ी पहन के जाएँ नहीं हमारे यहाँ का त ऐसा ही कल्चर है कि कोई भी आया आए तो उसमें वह उसी में सिमट के रह जाता है ना हाँ बोले हैं कि उस उस बार सादी एटेंड करने गए थे तो वो वो खाना बनाया हुआ था कौन सा हमको था पता नहीं पर खाना नाश्ते में दिया था पिलेट बहुत अच्छा था ना आ उ लड़की कि माँ जो साड़ी पहनी हुई थी उन क वो साड़ी पहनी हुई थी साड़ी भी बहुत अच्छा था अब हम भी अटेंड करने जाएँगे ठीक है तब अच्छा लगेगा वहाँ पे भी और बोलें हैं अब तो जब होगा तभी ना बोलेंगे अभी तो नहीं बोल सकते जी ठीक है बाद में बात करते हैं